किफायती परिवहन पहुँच की कमी ने आज प्रत्येक शहर और ग्रामों में चाहे वह स्वास्थ्य सेवा हो चाहे शिक्षा हो या नौकरी के लिए अवसरों की तलाश हो प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है आज परिवहन के अभाव में व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान को पहुँच नहीं पाता किफायती परिवहन यदि उसे प्राप्त हो जाता है तो वह उसको लाभ स्वास्थ्य के शिक्षा के और नौकरी में ले सकता है लेकिन आज हम परिवहन को किफायती कीमत पर प्राप्त नहीं कर पा रहे जिससे हमे अनेकों हानि का सामना करना पड़ रहा है यदि उसे किफायती परिवहन उचित दाम पर प्राप्त हो जाय तो व्यक्ति ये जो स्वास्थ्य सेवा शिक्षा या नौकरी है वह प्रत्येक क्षेत्र में अपने कार्य को उचित परिवहन किफायती दाम पर प्राप्त हो जाय तो उसका लाभ वह व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है और क्षमता से अधिक यदि वह उस कार्य को करता भी है तो व्यक्ति उसे पूर्ण कर सकता है बशर्ते कि परिवहन जो है वो किफायती समय पर प्राप्त हो सके